चित्रकारी जो है बहुत जरूरी है कि बच्चों को जो है चित्र देख करके कि कैसे चित्र बना हुआ है कृष्ण जैसे राधा का चित्र है वो सांवले हैं किशोर राधा गोरी है इसलिए चित्रकारी जो है उनको देख करके समझते है कि हाँ चित्रकारी में कितनी जरूरी है की हमको समझ में बच्चों को आ जाता है और हमको भी समझ में आ जाता है की चित्रकारी बहुत जरूरी है इसलिए जैसे आम है उसका चित्र बना दिया गया तो चित्रकारी देख कर के बच्चे खुशी होते हैं उनको भी पसंद आता है यहाँ चित्रकारी बहुत ही जरूरी है